میں فیس پیٹنگ کرتی ہوں جس میں مجھے بہت گرو ہوتا ہے اور بچپن میں میں نے یہی سوچا تھا کہ میں بڑے ہو کے یہی بنوں گی کیونکہ بچپن میں پہلے سے ہی بہت ساری اسکیچنگ ڈرائنگس پینٹ میں بہت انٹرسٹڈ تھی میں بہت ان کو بنایا کرتی تھی اپنے اسکول میں اپنے کالج میں میں نے اسی چیز کا کورس کیا ہے اور اب میں یہی کرتی ہوں اور میری ممی پاپا کو مجھ پہ بہت گرو ہوتا ہے کہ میری بیٹی اتنا اچھا کام کرتی ہے جس کو وہ بہت اچھے سے کر سکتی ہے اور جب میں یہ کرتی ہوں تو مجھے بہت خوشی ملتی ہے اور مجھے اس میں بہت لوگوں سے پیار بھی ملتا ہے کہ جیسے میں ان کی فیس کی پینٹنگ کرتی ہوں یا ان کی فیملی کی دوست کی پیٹنگ کرتی ہوں تو مجھے بہت اچھے اچھے ان کے ان کے وہاں سے فیڈ بیک ملتے ہیں کہ آپ نے بہت اچھا کام کیا ہمیں بہت خوشی ہے کہ جو ہم نے پیسے دیئے وہ بہت اچھے سے وصول ہوئے اور کہ آپ نے بہت سندر پینٹنگ بنائی اور